हॅलो हांवेन आत्तां तुमच्या रेस्टोरंटांतल्यान ऑर्डर केल्ली एक पिझ्झा ऑर्डर केल्लो तितून म्हाका टॉपींग ऑर्डर घालपाक सांगपाक जाय म्हाका कॅप्सिकम जाय विथ कॉर्न एन्ड वीथ एक्स्ट्रा चीज आनी कितें कितें तुमच्या रेस्टोरंटान मेयटा अशें बटर चिकन गोबी मंच्युरियन बीन मेयटा आसतले न्ही